हमरा स्थानमे प्रमुख खेल जे छै कबड्डी छै खोखो छै कि कहै छै बैट बॉल छै चोर नुकैआ भी एक खेल छै जेकि नुका छिपी जकरा कहै छी ओहो एक खेल छै ओकर बाद जे छै

इएहसब चीज छै जेकि जकरालए एक कोच बनाएल जाइ छै अलग हर चीजके अथी होइ छै